आं आं अमा फिसियो अमा फिसिनायाव बिदिनो थास' बिदिनो थास' माइरं सेनट्रेलनि माइरंफोरखौ बायनानै आङो रुनानै होयो रुनानै होयो आरो समाव जौ सङो जौफोरखौबो आङो मावनानै मावनानै अमानो जाहोयो अमाया बेजोंनो आर दाथ' खान्थाल बोथोर मोननायनिलाय खान्थालफोरखौबो आं गोमोनफोरखौ बुफ्रुनानै बेनो जाहोयो ओमफ्राय अमाया फास मास सय मासजोंनो जा गिदिद गिदिद गिदिद जायो बे गिदिद जायोब्ला आं बे अमाखौ फाननानै माबा फैसा लायो बेजोंनो गानो जोमो एखम्बा बेजोंनो हाथाय समाव हाथाय बाजार टाउन सोहोराव थाङो आरोबाव आं बोरमा लायो बोरमाया माथाम दङ बिसोर बिदिनो फिसा फिसा दङ बोरमा खासि खालाम फान्था जायोबा आं खासि खालाम खासि माबायाव फुशु डक्टरनाव लांनानै बोरमाखौ आं खासि खालामहैयो ओमफ्राय जेब्ला गिदिद जायो होमबा आं बेखौबो फानहरो सय सात हाजार गाहाम मोनो आरो फान्थि जायोबा आं बे फान्थिफोरखौ जोलैखौ दोननोसै आरो जोलैखौ दोननानै फिसाफोरखौ फान्थिफोरखौ आं फानो बिदिनो दुइ हाजार थिन हाजार दुइ हाजार एक हाजार मोनो एखम्बा पनद्रस' मोनो आरो आङो दाउ लायो दाउखौबो एखम्बा बिदिनो दाउ लायो दाउखौबो दाउला खासि गिदिर गिदिर खालामनानै फानो आरो दाउसा एखम्बा फुजा होनायफ्राव नांगौ नालाय दाउसा गोरलै गोरलैफोरखौबो आं एक्स' दुइस' बेफोरबायदि दाम गिदिर नायनानै दाम खालामनानै आं फानो फान फानो आंहा लेखा फरा रोङा जाहैबाय नालाय जेबो आबादानो गैया ओंखायनो समाव अमा फाननाय समाव बोरमा फाननाय समाव दाउदै फाननाय दाउ फाननाय बेफोरबायदि खालामनानै आङो आं गानो जोमो बेरायो आरो बेरायो आं हांसोफोरबो लाबावोसो आं हांसोफोर लानानै बिराद मोजां मोनो हांसो हांसोफोराबो गिदिद खालामनानै आं फानो फानो बिदिनो आंनि बुंनाय रावा आंनि बुंनाय रावआ एसेनोसै आं एसेयावनो फोजोब्बाय